جی کون جی ہاں ہم سے ہو رہی ہے بتائیے جی ہم لینڈ بروکر ہیں ہمارے پاس دہلی میں کئی علاقوں میں زمین ہمارے پاس موجود ہیں آپ کو کس طرح کی زمین چاہیے کس علاقے میں چاہیے جی بالکل مل جائے گی آپ کو دس سو گز زمین مل جائے گی اور ہمارے پاس قریب مختلف قیمتوں پر زمین اویلیبل ہے آپ کا بجٹ تقریباً کتنا ہوگا سر دیکھیے ہمارے پاس پینتالیس ہزار روپئے گز بھی ہے چھیالیس ہزار روپئے گز بھی ہے پچاس ہزار روپئے گز بھی ہے موجود ہیں ہاں آپ کو بالکل مل جائے گی لیکن قیمت میں جو تبدیلی ہے یعنی جو اس میں اتنا ڈفرینس ہے وہ اس بنا پر ہے کہ آپ اگر سستی والی زمین لیتے ہیں تو آپ کو ہائیوے اور میٹرو وغیرہ میں تھوڑی پریشانی اٹھانی پڑے گی اور اگر آپ اپنا بجٹ بڑھاتے ہیں پچاس ہزار تک لے آتے ہیں تو آپ کو یہ سب چیزیں بہت پاس مل جائیں گی یعنی میٹرو آپ کے گھر کے پاس ہوگی ہائیوے آپ کے گھر کے پاس ہوگا جی جی بالکل بالکل آپ بالکل آپ کو پچاس ہزار روپئے گز میں فیسیلٹی ایویلیبل ہو جائیں گی آپ ایک بار ہماری سائٹ پر آ کر دیکھ لیجیے زمین مہنگی ہے اور آس پاس کا ایریا بھی آپ دیکھ لیجیے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے اتوار میں اگر آپ فری ہوتے ہیں تو صبح اور شام کا وقت زیادہ بہتر رہے گا ہاں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہتر رہے گا جی شکریہ